مددگار ایپوں میں جو سب سے مددگار ایپ ہیں اس میں ایک ویدر ہے جو تقریباً آپ کو ہر موبائل میں ملے گا وہاں سے آپ موسم کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ موسم کیسا ہوگا اور دوسرے ہیں شوشل میڈیا کے ایپ جیسے ٹویٹر ہو گیا وہاں پہ آپ روزانا روزمرہ کی خبریں بھی جان سکتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کس طرح کے ماحول ہے اس سے ٹویٹر سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں اور جو ابھی آج کل جو سب سے مددگار ایپ ہے وہ ہے یو ٹیوب اور چیٹ جی پی ٹی یو ٹیوب پہ آپ دنیا کے بارے میں جان سکتے ہیں ان کے ریئل لائف میں ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور چیٹ جی پی ٹی سے آپ کچھ بھی کام کروا سکتے ہیں آپ ہر طرح کے چیٹ جی پی ٹی سے کام کرا سکتے ہیں جوکہ آپ کو گوگل کر کے دیتا تھا وہ چیٹ جی پی ٹی اس سے بہتر کر کے دیتا ہے آپ کو ہر طرح کا ڈیٹا بھی دے دیتا ہے چیٹ جی پی ٹی تو آج کلچیٹ جی پی ٹی اور یو ٹیوب سب سے زیادہ یوز فل ایپ ہیں